मिडिया दा रोल साढ़े जम्मू दे ल्हाके च काफी ज्यादा ऐ अगर असें सोशल सिक्योरिटी डिजास्टर जां पव्लिक दी गल्ल करचै ते मिडिया ने काफी स्हानू साढ़ी हैल्प कीती ऐ अगर अस सारे कोला पैहलें डिजास्टर दी गल्ल करचै ते स्हानू पता कि जंदू जंदू कोई ना कोई स्हानू प्राव्लम आंदी ऐ नेचरुल डिजास्टर दी बजह कन्नै ते मिडिया साढ़ी गल्ला गी साढ़े जेहडे़ एमएलए साढ़े एमपी कोल पुजांदी ऐ बडी आराम कन्नै उंदे कन्ने गल्ल पुजदी ऐ ओऱ दुनिया च साढ़ी इडियां कन्नै गल्ल पुज्जी जंदी ऐ एहदे कन्ने साढ़ी बड़ी हैल्प होंदी साढ़े लोकें दी बड़ी हैल्प होंदी साढ़े इलाके दे दे औऱ बी जियां डोनेशन अगर अस दिक्खो जियां जिया सानू पता जंदू जंदू डिजास्टर उंदे ऐ ते नुक्सान होंदा साडा होंदा लोके दा होदा ते कन्ने कन्ने दुनिया दा बी होई जंदा हून जेहदा जेहदा नुक्सान होऐ दा ते ओह् थोह्ड़ी थोह्ड़ी डोनेशन चाहिदी होंदी ते कदें ना कदें एह् साढ़ी अपनी मिडिया दे थ्रू काफी हैल्फ लब्भी जंदी ते किओह् साढ़ा कोई साढ़ा स्कैम साढ़ा चाढ़ी सकदे आनॅलाइन जेहदे थ्रू डोनेशन लभदी दुनिया भर तू जेहदे कन्नै काफी हेल्फ मिले स्हानू लोकें गी और अगर आसें सोशल सिक्योरिटी दी गल्ल करचे ते जियां मिडिया दा रोल ऐ एहदे च काफी हद तक अच्छा ऐ दिक्खेआ जाए कि सोशल सिक्योरिटी च मीडिया ने स्हानू बड़ी हैल्प कीती दी ऐ जियां जिया जियां कोई थोह्ड़ी जेही बी गल्ल होंदी ऐ सिक्योरिटी दे रिलेटिड मिडिया ते पुज्जी जंदी दसे मिन्टे च फोन करो ते आई जंदी ओहदे कन्ने कन्ने पलीस गी बी प्रेशर पैंदा ते ओह बी फिर ज्यादा हैल्प करदी ऐ ओ वी फिह् मजे कन्नै जाना कम्म होई जंदा क्लियर ओहदे कन्ने ते कन्नै पव्लिक इंटरेस्ट दे अपने आप गै इशूज होंदे पव्लिक इंटरेस्ट दे क्योंकि सानू पता कि भरोसा मुस्किल होंदा ऐ इंहे लोकें उप्पर च बट मिडिया कन्नै भरोसा अस करी सकने हा ओह्बी ओह् साढ़ी गै गल्लअग्गे पुजांदा ऐ साडी मुस्बित उप्पर साढ़ी हेल्प करदा ऐ ते अगर मिडिया दा मेन अगर रोल दस्सां डिजास्टर च ते मिडिया दा काफी रोल होंदा ऐ केंही ना केंही लोक फसे दे होंदे कंदे ना कंदे उत्थै अगर हैल्प करने आहले लोक नेईं पुज्जी सकदे पर कदें कदें मिडिया पुजी जंदी सोशल मिडिया दे थ्रू ओह् बिडियो मिडिया आहले सोशल मिडिया इद्धरु लोकें जेहडे़ मुस्बित च होंदे ओह् बिडियो चाढ़ी ओड़दे उऐ बिडियो साढ़ी जेहड़ी अपनी साढ़ी जेहड़ी मिडिया ऐ ओह् फिर दिक्खी लेंदी ते फिर उत्थू अपलोड करी उत्थू अपने चैनल उप्पर अपलोड करदी जेहदे थ्रू उनें जेहडे़ जिनू जिनू मदद चाहिदी होंदी ओह् उत्थे ओह् उनेंगी लब्भी जंदी दे अगर और में थुहानू इक इमपाटेंट कोई गल्ल दस्सां अगर कोई आक्खे कि इमपांटेट मिडिया कियां ऐ ऐक्टीवेशन टाइम डिजास्टर दे मुसीबत च जियां जिया कोई कदें जियां डिजास्टर आंदा ऐ अगर अस अपने फ्रैंड दी गल्ल् करचे ओहदा कोई बच्चा रुढ़ी जंदा कोई ना कोई जीब बिछड़ी जंदा ऐ डिफरेंट डिफरेंट इलाके दी मिडिया डिफरेंट डिफरेटं स्टेट दी मिडिया दे थ्रू आसे उनें लब्भी सकने आं क्योकि अगर ओह् बंदा उंदे मिडिया दे अग्गे पिच्छे लब्भी जाग ते ओह् उसी टैलीकास्ट करियै दुऐ इलाके दे बच्चे गी सनाई ओड़दे कि एह् एह् इत्थै फलाना मुड़ा इत्थै फलाना मुडा इत्थै ओह् गल्ल मुक्की जंदी उत्थै ओह् लब्भी जंदा ते उत्थे उत्थे स्हानू फायदा होई जंदा इंसाने गी कोई समान जेहदा अगर कोई गवाची गेदा होऐ अगर कंदे ना कुदे ओह् शोशल मिडिया दे थ्रु लभी जंदा दुनिया च कित्थे कित्थे डिजास्टर च अगर इयां बी अजकल चली जंदा पता कि कुछ होने आहला इत्थे मिडिया दे थरु लोके गी पहले गै पता चली जंदा मिडिया काफी अपटू डेट रैंह्दी इनें चिजे च ते काफी हेल्प करी ओड़दी लोकें दी दिक्खेआ जाए ते लोक बहूत अच्छी गल्ल ऐ कि मिडिया साडे इत्थे है अग्गे पिच्छे इलाके च में आक्खया कि हर इलाके च अपना अपना इक वंदा होंना चाहिदा मिडिया दा बंदा जेहड़ी उस इलाके दी गल्ल अग्गे पिच्छे करदा रेहा लोके गी सनांदा रेह हा अग्गे पिच्छे लोकें गी पता चलदा रेहा कि एह् होई सकदा जां ओह् होआ दा दुनिया च ते हून हां अपनी मतलब जरुरतां पूरी होई गेई सब कुछ स्हेई रेहा थोडी सिक्योरिटी बी रक्खो है कि नेईं इये बस गल्ला होंदी ना औऱ कुछ नेई बस इयै गल्ल होंदी और पव्लिक दा इटंरेस्ट बना दे रौंहदा डिफरेंट डिफरेंट मिडिया चलदी रोग ते बंदे बी आक्खदे कि एह् चलो चला दा जल्दी पता चली गेआ चली गेआ पता डिजास्टर ते काफी ज्यादा हैल्प करदी मिडिया इक क्रुशल रोल होंदा ऐ इंदा में आक्खना काफी इमाटेंट रोल होंदा ऐ मिडिया दा में चाहन्ना कि एह् रोल बना रहे लोकें दी मदद होंदी रेह् अगर होंदी रेह् ते चलो साढ़ा बी सुखी ते ओहबी सुखी सब सुखी और कुछ आक्खी नेई सकदे मिडिया गी में थैक्यू आक्खी सकना कि चलो ऐ है कि चलो लब्भा दा दुनिया गी पता चली जा रदा इत्थे एह् होआ दा उत्थे केह् होआ दा ते लोकें गी काफी मदद लब्भी जंदी लोकें गी लोक में दिक्खेआ आपू एक्सपिरियंस बी कीते दा ऐ साढ़े इत्थे बड़ी पैहले फ्लड आया ते आसें दिक्खेआ कि साढ़े रिलेटिव दा गै मुड़ा हा मिसिंग होए दा उत्थे फिर चली गेआ पता उत्थे गुआचे दा उत्थे गुआचे दा ते उत्थे पुज्जी गेदा ते उत्थे लब्भी जंदी हेल्प बड़ी ज्यादा ते बाकी ते चलो सब कुछ गै चला दा कम्म हूं चलो दिक्खा जंदा ही